पयलीं पयशे आशिल्ले ते मिलेरान घालून सांठयताले आयचो मिलेर म्हणल्यार एफ डी तयार करप म्युच्वल फंडांनी इनवॅस्ट करप म्हणटकच थंयसर तरी पयशे सुगूर उरतात आनी कांय प्रमाणान तातूंत पयशे वाडटाय बीन म्हणटकच अशे तरेन हांव पयशे वाचयतां जें एफडी केल्ल्यो आसात तशेंच कांय पॉलिसी आसा जातुंतल्यान अशें दिसता की म्हाका नकळटा म्हजे पयशे थंयसर वता आनी फाल्यां सकाळीं ते फा म्हज्या फुडाराकूच उपेगाक पडटले तातूंत म्हाका खूब बरें दिसता अशे तरेन हांव पयशे सांठयतां वाचयतां